नोंथांआ सि दानो रोंगौ नामा आरो रोंगौब्ला मा मा रोखोमनि सि दायो औ दायो दानायाथ' आं गोबां दख'ना दाबाय सि दानानै फानबाय आरो सि दानानै फान्नानैहाय न'खरखौहाय खांबोबाय आं गोबां रोखोमनि दख'ना दाबाय आरो मायदि गोनां फाखुवा बायदि बायदि ओमफ्रायो आङो मायदि गोनां दख'नायाव हाय आगर एरो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरैहाय बैग्रि बिबार आगर सान बिबार आगर बायदि बायदि रोखोमनि आगर एरनानै हाय फान दानानैहाय फानहरो आरो आरो आं बे दख'नाखौ हाय आगर गोनां दानाय दख'नाखौहाय गांसेयावनो नै रोजा नङाब्ला जिबाजौ रां आवहाय फानहरो आरो आरो फाखुवाफोरखौ हायबो दानानै हाय फानहरो बेफोरखौहाय गांसेयावहाय से रोजा स्निजौ दाइनजौ बेफोरनि फानहरो आरो दख'ना नायनानै हाय एसे मोजांब्ला एसे दामनि फानहरबाय आरो एसे मोजां नङाब्ला एसे खमनि फानहरबाय आरो आरो आं गोबां दख'ना दानानै हाय फानहरबाय आरो गोबां बे दख'ना फानग्रा बेफारिफ्राबो आंनि दख'नाखौहाय बायनानै लांफैयो आरो बेसोरबो फानहैयो आरो आरो बिसोरो आंनिफ्राय एसे खम समावहाय बायनानै लाङो आरो बिसोरो आंनिफ्राय बायनानै खम समनिफ्राय बायना लांनानै बिसोरो बाजारावहाय एसे दाम गोसा बेसेनावहाय फानहैयो आमफ्राय हाय आंनि दख'नाखौहाय बयबो मोजां मोनो आरो माने दख'ना दानाय फोरखौहाय माने मोजां मोनो मायदि होनानै दख'ना दानायाबो माने एसे गोरा गाननोहाय मोजां जायो आरो जायो जाहैदों बेखायनो आंनि दख'नाफोरखौहाय मानसिफ्राबो बायनानै लांफैयो गोबां दख'ना बेफारिफ्राबो बायनानै लांफैनानै हाय गावसोरो गावसिनि दखानावहाय फानहैयो बेबादिनो आं गोबांथार दख'ना दानानैहाय फाननानै हाय न'खरफोरखौ सोलायबोबाय आरो फिसाफोरनि फरायनायावबो गोबांथार हेफाजाब होबोबाय फैसा नांगौ समावहाय मानो होनोब्ला फिसाफोरनि फरायनाय फोरावलाय बिमा बिफायानो दायथ'खा नालाय बेखायनो जि दानानैहाय फान फाननानै बे मोननाय रांखौहाय बेबादिनो फिसाफोरनो फरायनो थाखैहाय हरो आरो आं बे जि सि दानोहाय लाबोनाय खुनदुंखौहाय गोबांथार बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो आरो आं बांसिन बेंथल बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो मानो होनोब्ला बेंथल बाजारनि दखानदारिफ्रा खुनदुं दखानदारिफ्रा माने मोजां मोजां सिनखौ लाबोयो बेखायनो आं बे खुन्दुं बें बेंथल बाजारनिफ्राइ खुन्दुंखौ बायनानै लाबोयो आरो आरो लाबोनानै हाय बेबादिनो जि खान नङाब्ला सेबेन खान बेबादि दानानैहाय फानो आरो